मां डेली सुबुह जो दोस्तनि सां गॾु ज़रूरु डुकण वेंदो आहियां ऐं तंहिं खां सवाइ हुते वञी बाग़ीचे में विहंदा आहियूं थोरी देरि वापसि अचण में बि असां डुकी करे पंहिंजे पंहिंजे घरु पहुचंदा आहियूं ऐं डुकण सां असांखे फ़ाइदो इहो आहे त असां सां सॼो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे ऐं एक्टविटीस में पोइ घर जा कमु जेके बि थियनि था थोरा नंढा वॾा सभु उहे आराम सां कंदा आहियूं कोई असांखे थे थकावट महिसूसु कान थींदी आहे ऐं हिन खां सवाइ असांजो रोज़ुमंदा जो इहो कार्यक्रम थी वियो आहे हाणे डुकण जो डोड़ण जो ऐं घर जा कमु कयूं त हिन में असांखे थकावट महिसूसु बिल्कुलु कोन थींदी आहे ऐं सुठे ॾींहं सां सॼो ॾींहुं असांजो प्रसार थी वेंदो आहे ऐं ॿियो दोस्तनि सां भई डेली गॾिजाणी बि थी वेंदी आहे हिन सां गॾु बसि असांजी लाईफ इयं ई सुठे नमूने पेई कटिजंदी आहे ऐं असां सो सुबुह जो ई वेंदा आहियूं मोस्टली